ہندوستان کی فیشن کے بارے میں میرا تو یہی ماننا ہے کہ مجھے کپڑے جو ہے میری پسند کے کرتا پیجامہ بہت ہی اچھا دکھتا ہے پٹھانی وغیرہ اور لیڈیز کے عورتوں کے بارے میں تو یہاں پر شلوار پہنتے ہیں اور جو ہندوستان کے کلچر میں فیشن جو ہے ساڑی بہت ہی استعمال کرتے ہیں لوگ بھی ہندوستان میں بہت مشہور ہے کہ یہاں پر عورتیں ساڑی وغیرہ بہت ہی پہنتے ہیں اور آدمی میں تو کسے کو بھی جو چاہے پہن سکتا ہے میری تو یہی رائے ہے کہ مجھے کرتا پیجامہ کاٹن والا اور بہترین اور اچھی لباس دکھتی ہیں پٹھانی وغیرہ بھی ہیں مگر وہ بہت کم کرتا بہت اچھا دکھتا ہے کرتے میں بھی کیو قسم کے ڈیزائنس ہیں جیسا کہ اس میں امریڈری ورک بھی آتا ہے آستین وغیرہ کالر پہ وہ بھی بہت ہی قیمت کا ہے وہ بھی اچھا دکھتا ہے اور لیڈیز کے لیے بھی کاٹن میں بھی آتے ہیں یہاں پر بہت ہمارے گھر میں تو پورے کاٹن میں ہیں شرٹ شلوار وغیرہ یوز کرتے ہیں اس میں بھی ڈیزائن وغیرہ آتا ہے لہٰذا ہم تو وہی چیز جو ہم کو پسند ہے وہی پہنیں گے یہی ہماری رائے ہے اب سب تو ہندوستان میں چلتا رہتا